अह हेलौ ओइ नोङो अह नोङो सिन्देल दखानि ना अह आङो मैया सेन्देल लांदोंमोन सेन्देलानो माथो जबायसो ओमफ्राय सेन्देलाबो हामा गुसुं जायो दा माबायदि सेन्देल हरखो आंखो दामखो नोङो अरजिनेल होननानै लाबाय आमफ्राय दायो नोङो आंनो दुब्लिगेट हरदों दा बेखौ मा खामनांगौ आङो एथ एह नोङो बिदि बुंबा नों इदि बुंबा मारै जानो आंनोथ' नांफिनगोन ना नों फैसा होगोन ना आंनो सेन्देल बेलेग हरफिननो एह नोङो आंनो एह नोङा नोङो आंखो अरजिनेल होननानै फैसाखौ अरजिनेल दामखौ लादो ओमफ्राय दुब्लिगेटखौ हरनानै सानसेआवनो बिदि जयो नामा सोर खिथानाय होमबाबो आंनो फैसाखौ हर नङाबा बुस्थुखौ आंनो गोदान नायफिननानै हरदो आंथ' बिदि बेखौथ' गाननो हाया ना नोंथ' लाखिखानांगोन बेेखो आंनो गोदान हर नङाबा आंनो फैसाखो गुरायना हरफिन एह नोङो इ एह नोङो एसां एह नोङो एफा ओरै गोबाव खामबा मा जानो आंहा गाबोन हाबा दोङो हाबायाव गानथारनांगो नोंनि समबार बिस्तिबारखो नेबा माबोरै जानो आंहालाय एह आंनो एह आंनो दानो थांगासिनो दङ आंनो फैसाखौ गुरायना हरदो दै दे जागोन बिदिबा अं दा फैनानै आं फैसाखौ लांसै बुस्थुखौ लाखिदो नोङो दे दे